हेलौ हेलौ मेम आंङो इउएन क'क्राझारनिफ्राय बुंदों मेम रिचानि मादार औ मेम आंङो रिचानि टिचार थ' रिचानि पिटि टिचार पिटि टिचार हिसाबै आंङो प्लेग्रावनद आव गेम गेलेनो लांदोंमोन मेम बावहाय गावसोर लोगोफोरजों गेलेबाय थानायाव ना हारसिं नों गोग्लैखो मेम दा बावहाय एसे आथिंआव दोलादों मेम बावहाय एसे आथिं आव दोलानायनि थाखाय दा गथ'खौहाय बे स्कुलनिनो मेदिकेल लांङो लांदों आमफाय दा एसे बेनदेद होबाय दा एसे गथ'आ गाबनानै दङ मेम बेनि जुनै नोंखौहाय बेनि खोथाखौ खोन्थानानै इनफर्म खालानाय जाबाय मेम जोंनि स्कुल अथरिथिया बेलेक मानसिनो हरा गथ'खौहाय स पेरेन्टस फोरखौनो बांसिन मामा खालामो आरो पेरेन्टस लांफैयोबा साबसिन जायो आरो दा बेनि थाखायनो जुदि बेलेक मानसि नों हरोबा मेमा जों मानि स्कुल निफ्राय हरनाय नंङा गथ'खौ रिखुएस्ट खालामो जे फैनानै गथ'खौ लांबानो जाबाय आरो गथ'आ औ औ मेम दा बारा सिरियास जायाखै गिनांगौ गैया लासै लासै फैबानो जाबाय आरो माने जोंनि जोंनो नायगासिनो दंखायो दा मेमनाव जों मोनसे खोथा सोंबावनो मानि इसे ब्लिदिं आ बारा जादों स' माबाफोर खालाम होगोन नामा फारदार ट्रिटमेन्ट खालाम होगोन नामा मेम आ औ औ मेम मानि औ औ मेम औ माने जेकुनु पेरेन्टसफ्रा गियोना मेम बिनो जाबाय आरो मेम दे टेंकिउ दे